ہیلو ذائقہ ریسٹورنٹ سے بات ہورہی ہے سر میں نے آپ کو فون اس لیے کیا تھا کہ مجھے اگلے ہفتے میرے گھر پر ایک برتھ ڈے پارٹی رہیگ رکھی گئی ہے آپ کے یہاں سے کچھ ڈشوں کا آڈر کروانا ہے کچھ کھانے پینے کہ اشیا ہے میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں چیزیں اچھی بنتی ہے اور تازی بھی رہتی ہے مجھے گھر والوں نے با بھی بتایا اور دوستوں نے بتایا تھا کہ ذائقہ ریسٹورنٹ میں بہت اچھا انتظام ہو جاتا ہے تو اسی سلسلے میں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں مجھے جو بھی کافی بڑی مقدار میں کھانے پینے کا انتظام کروانا ہے تو اس کے لیے جو بھی آپ سے بن پڑے وہ مجھے بتا دیجیے کہ آپ کیا خرچ لیتے ہیں کیسے ہم لوگوں کا حساب ہوگا یعنی کہ آپ پرتی کلو کے حساب سے کریں گے یا پر پلیٹ کے حساب سے کریں گے جو بھی آپ مجھے بتا دیجیے تاکہ میں آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کر دوں اور میں ساری میرے پاس ساری لسٹ ہیں کہ کتنے لوگ کا انتظام کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں چاہیے جو بھی ہو آپ مجھے واٹسپ پہ بتا دیجیے اپنی مینو کارڈ تو میں اسی حساب سے آرڈ کردوں گا